ہاں میں الرجی کے کچھ خطروں سے آگاہ کر سکتی ہوں جو الرجی ہے وہ گندگی سے بہت جلدی پھیلتی ہے الرجی ہاتھوں میں پیروں میں سب میں ہوتی ہے اور یہ گندگی اِس کا سب سے مین جو وجہ ہے وہ ہے گندگی اپنے ہاتھ پیروں کو صاف رکھیں اور اپنے جو ہاتھ ہیں اُن کو دھوتے رہیں ہاتھوں کو بھی کوئی بھی جمس نہ لگنے دیں کیونکہ ہاتھوں میں جمس لگیں گے تو الرجی بڑھ جائے گی الرجی کو روکنے کے یہی کئی اُپائے ہیں کہ جو ہم اپنے ڈیلی روٹین میں کر سکتے ہیں صابن سے ہاتھ دھوئیں ہاتھوں میں گندگی نہ لگنے دیں ہاتھوں کو صاف سُتھرا رکھیں اور کوئی بھی اِدھر اُدھر ناخن بڑے نہ رکھیں ناخنوں سے اِدھر اُدھر نا کُھجائیں ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے جو ناخن کی گندگی ہوتی ہے وہ اِدھر اُدھر باڈی پہ لگتی ہے تو جو ہے الرجی برھ جاتی ہے تو صفائی کا خاص دھیان رکھے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد دونوں وجہ میں ہاتھ دھوئیں ہاتھ دھونا صابن سے ضروری ہے